दोसर शहरक इसकुलमे हाइ इसकुलमे पढ़यमे बहुत दिक्कत होइत छै एहिमे इसकुल जाय लेल बहुत दिक्कत होइत छै बस गाड़ी ईसभ नहि किछुके व्यवस्था किछु नहि कयल छै ताहि लेल हमसभ बाहर इसकुल नहि जाइत छी अपने गामवला इसकुल छै ओहिमे अपन केनाहुतो जा कऽ पढ़ैत छियै पढ़ि कऽ इसकुलमे साइकलेसँ गेलहुँ कहियो पैदले चलि गेलहुँ कहियो एनाहिते होइत होइत पढ़ि लेलहुँ ओकर बाद हमसभ सभ गोटए मिलि कऽ पैदले गेलहुँ इसकुलमे पढ़लहुँ एकर बाद एलहुँ एकर बाद बहुत किछु एनाहिते होइत छै एहिमे मुश्किल चुनौतीके हम बहुत मुश्किल कऽ अथि भऽ रहल अइ हमरासभके पढ़यमे बहुत दिक्कत भऽ रहल अइ हम सभ केनाहितो अपन पढ़ैत छी जेनाहितो इसकुल जाइत छी इसकुलमे पढ़ि कऽ केनाहितो फेर अबैत छी पैदल बहुत दिक्कत भऽ रहल अछि हमरासभके तैयो हमरासभके पढ़यके यए आगाँ बढ़यके तऽ हमसभ पढ़य लेल अपन केनाहितो कऽ कऽ आगाँ जाइत छी जे आगाँ पढ़ि कऽ किछु बनब तऽ मतलब कामयाब होयब तऽ सभ बढ़िआँ कहत जे के बेटी बनलैए ई पढ़ि लिखि कऽ ई बनतै ई बहुत एही लेल हमसभ पढ़ैत छी मम्मी पापाके नाम रोशन करय लेल